क्रेस ट्रेवल एजंसी हा मां तव्हां खां महाबलेश्वर जे लाइ जेका बुकिंग कराई हुई त उन महिल तव्हां जो ड्राईवर जेको कार खणी अचण वारो हुयो मुंहिंजे अपार्टमेंट में जी रानीमा अपार्टमेंट नालो आहे पर उते ड्राईवर टाइम सां आयो ही न ऐं हू चङो परे बीठो हुयो रानीमा अपार्टमेंट मां ॿुधायांसि बि थो त भई हिते हिन जॻहि ते अचु त असां महाबलेश्वर हलण लाइ रेडी बीठा आहियूं पर तव्हां जो ड्राईवर अचे ई न पियो उन जॻहि ते ऐं ड्राईवर जे न अचण जे करे असां घटि में घटि कलाक उते बीठा आहियूं हुन जो इन्तज़ार पिया कयूं त भई ड्राईवर ॼाण आयो ॼाण आयो पर ड्राईवर असांजे ॿुधायल जॻहि ते अचण लाइ तियार ई न हुयो इन करे मां तव्हां खे हे फ़ोन करे ॿुधायां थो त तव्हां असांजी जेका महाबलेश्वर जी टिप आ जेका असां वञण चाहियूं था घुमण त इहा मां कैंसिल थो कयां जीअं त तव्हां जो ड्राईवर अचण लाइ तियार ही न आहे